एह् गल्ल ऐ अदूं दी जदूं आ'ऊं पैह्लें इक जगह् कम्म करा दा हट्टिया हट्टिया उत्थे कम्म करा दा हा ते उत्थे केह् चक्कर होएआ कि उत्थें हा जेह्का मेरे कन्नै दूआ बंदा हा ओह् भाई में उन्नै अपने चली जाना फिरने फुरने ते में पिच्छें हट्टी सांभनी ते उन्नै जां घरै ई चली जाना जां उन्नै कदें कुसै होर कम्म चली जाना ते में उत्थें कल्ला रौंह्दा हा ते में कल्ला कम्म करना पौंदा हा ते अस दमैं हट्टिया कम्म करदे ते शाह् साढ़ा कुतै होर कम्म करदा हा ते ओह्दी इंस्ट्रक्शन होंदी कि भाई एह् करना जां कि'यां करना केह् करना ते असें दमैं उ'न्नै रक्खे दा हा ओह् बंदा अपने मस्त रौंह्दा कोई गल्लबात नेईं कोई पुच्छ मंग नेईं आ'ऊं चलो नेहा आखदा किश बट में बी परेशान होई गेदा हा कि भाई करां ते करां केह् हून काम्पलेन करना कलीग्स दी काम्पलेन करना शैल बी नी होंदा फ्ही में उसी इक गल्ल समझाई ओह् नी समझन लगा फ्ही साढ़ी बड़े बारी बैह्स बी होई ऐ इस गल्लै उप्पर फ्ही में केह् कीता कि में शाह् गी अपने शाह् जेह्का साढ़ा साह्ब उसी सनाउड़ेआ कि महाराज इ'यां इ'यां गल्ल ऐ ते एह् बंदा नी टिका दा ई इत्थे ते एह् बंदा अपनी मर्जी चला दा ई ते फ्ही शाह् ने आखेआ दिक्ख शाह् ने उसी समझाया ओह्दे बाद बी ओह् बंदा नेईं सुधरेआ फ्ही मिगी इन्नी ज्यादा दिक्कत लगी होन ते उत्थां में फ्ही कम्म गै छड्डुड़ेआ ओह्दे बाद में दूई जगह् गेआ ते उत्थै अस्पताल उत्थै बी केह् चक्कर हा कि उत्थे साढ़ियां डयूटियां होंदियां हियां डिवाइड कीती दियां ते कम्म होंदे हे दित्ते दे अस आ'ऊं अपना कम्म ते मकाउड़दा हा बट जेह्का मेरे कन्नै दूआ बंदा हा ओह् ओह्दा कम्म बी में करना पौंदा हा कि ओह् रोज़ ड्रामा बनांदा कि आ'ऊं बमार होई गेआं जां में कम्म पेई गेआ में चलेआ घरै ई जां किश इयां रोज़ ड्रामा त्रिये दिन बनांदा हा ते आ'ऊं बड़ा ज्यादा दुखी होई गेदा हा ओह्दे कोला फ्ही केह् चक्कर होएआ कि ओह्दे कन्नै बी मेरी बड़े बारी बैह्स होई इस गल्ले'र में उसी समझाया भ्रावा महां जार इ'यां नी चलना कम्म तो करना तू कर नेईं करना ते भ्रावा तू छड्डुड़ ते ओह् कुतै बंदा नी सुधरेआ ते भाई जी उत्थां बी कम्म छड्डना पेआ फ्ही हून जेह्का इक जगह् कम्म करा ना ते जित्थे ते उत्थे बी इक जागत ऐ मेरे कन्नै ते ओह्दा केह् चक्कर ऐ कि ओह् बी रोज़ डेली बमार ते ओह् बमार होई जंदा असें दित्ती दी ध्याड़ियै दी अद्धी अद्धी टैम दी ड्यूटी दिनें ओह् दिनें ओह् ते शामीं मेरी ड्यूटी बट केह् ओह् केह् करदा के ओह् बमार पेई जंदा कदें किश ओह् सवेरे फोन करुड़दा के में बमार होई गेआ महाराज़ तुस मेरी जगह् कम्म करुड़ो महाराज़ एह् करुड़ो ओह् करुड़ो कि तुस आई आओ हट्टियै ई ते महाराज़ उत्थे बी आ'ऊं बड़ा दुखी आं ते फ्ही केह् करना मगर बैह्स ते होई फ्ही बैह्स बड़ी तगड़ी होई मेरी ओह्दे कन्नै ते फिर केह् चक्कर होएआ कि हून थोह्ड़ा बौह्त सिस्टम थोह्ड़ा ठीक कीता ऐ में शाह् कन्नै गल्ल कीती अपने एह्के नमें शाह् कन्नै ते उ'नें आखेआ भ्रावा किश करने आं इस बारे च ते हून कल बी जेल्लै में कुतै कम्म जाना हा ते ओल्लै बी ओह्दे केह् गल्ल होई कि ओह् उसी में आखेआ भ्रावा कि सवेल्ला पुज्जी जाएआं ते में निकलना ऐ ते ओह् बंदा महाराज़ इन्ना लेट आया इ'न्ना लेट आया महाराज़ उसी फोनै'र फोन करां ओह् चुक्कै नी गल्लबात नेईं आ'ऊं होई गेदा हा दुखी मिगी में केह् आखां फ्ही में जेल्लै उसी पुच्छेआ ते ओह् आखन लगा महाराज़ में जाम बिच्च फसे दा हा जाम बिच्च फसे दा ते अहें केह् नांऽ तां करियै लेट होई गेआ महाराज़ अगर जाम च फसे दा होंदा तां पैह्लें घरा निकलदा हा हून एह् ड्रामा बनाइयै ते फ्ही फ्ही में केह् आखना हा फिर मेरी ओल्लै बी बैह्स होई कल बी ते फ्ही में केह् आखेआ फिर में आखेआ चल कोई ना छोड़ परें गल्लबात हून चलने आं फ्ही ते फ्ही एह् गल्ल होई ऐ ते इ'यां दिक्कतां ते बड़ी सारी होइयां ते इं'दा रिजॉल्व ते इ'यै कीता कि हाथापाई कीती नेईं बैह्स बगैरा होई ऐ ते फ्ही इ'यां नार्मल मैटर बिच्च गै इयां नार्मल तरीकै गै गल्ल साल्व कीती ऐ कि कुसेई कंप कुसेई जित्थे काम्प्लेन करनी उत्थै काम्प्लेन कीती जां जिसी सनाना उत्थै सनाया ऐ एह् नी कीता कि महाराज लड़ने चली पे जा कुसेई मारा पेई गे जां ऐसा किश नेईं कीता कदें ना ऐसा करना चाहिदा ते महाराज़ गल्लबात इ'यै ते इत्थै गै ते बाकी इ'यै सिस्टम ई